जय झूलेलाल प्यारा भाउरू ऐं भेनरू अचो त अॼु मां तव्हांखे बिजलीअ जे थींदड़ु ख़तरुनि जे बारे में कुझु आगाहु करे ऐं उन खां बचण जो कुझु मां पंहिंजो तज़ुरबो तव्हां सां साझा करण चाहियां थो तव्हांखे त सभिनी खे ॼाण ई हूंदी त बिजली केतरी ख़तरनाक आहे घर में पंद्रहं मिंट बि जेकॾहिं बिजली हली वञे बिजलीअ ते हलण वारो पंखो फ्रिज प्रेस थियण वारी स्त्री या ॿियूं बिजलीअ ते हलंदड़ु शयूं न हलंदियूं आहिनि तवां मूंसां इन ॻाल्हि ते पकु सहमत थींदा पर वरी जॾहिं बिजली ईंदी आहे त इहे सब शयूं असांखे वणंदड़ु लॻदियूं आहिनि पर इन मां केतिरा ख़तरनाक शयूं आहिनि जो बिजलीअ जी तार कॾहिं बि तव्हांखे

हिक टेप सां ढके रखणु खपे या बिजलीअ जे ठाहींदड़ु कारीगर खे घुराए करे उन खे

बोड हुजनि पर जेकॾहिं तव्हां हीअं न कंदव कुझ बि पंहिंजो ध्यान न कंदव बिजलीअ जे तारुनि जे मथां त

या कपिड़नि जी मशीन थी फ्रिज थी त हिननि शयुनि जो सभु बटण बंदि करे रखिजनि त जीअं उन में डबल करंट न हा न पैदा थिए ऐं ख़राब थियण जो इमकान घटिजी वञे उमेद अथसि त मुंहिंजो थोरो ॻाल्हायो तव्हां थोरो घणो ॼाण आयुमि जय झूलेलाल